म्हाका फार्मासी करपाची नाशिल्ली पूण म्हाका एम बी बी एस करपा जाय आशिल्लो निटान इतलो स्कोर येवं ना आनी कोवीड टायम आशिल्लो म्हुणोन मागीर हांवें फार्मासी श्ट्रीम चूज केली आनी म्हाका फार्मासीन बाय लक एडमिशन गावलें आनी म्हजो पप्पा सुद्दां फार्मासिश्टूत सो तातूंत म्हाका पप्पा लायन दाखयता आनी तातूंत स्कूप स्कोप आसा अशें हांवें म्हज्या पप्पा कडसुनूच पळोन शिकलें हांव म्हणून हांवें फार्मासी स्ट्रीम चूज केली पूण आतां म्हाका फार्मासी करताना अशें दिसता की हांव ह्याच स्ट्रिमी खातीर जाल्लें म्हाका हीच स्ट्रीम जाय आशिल्ली म्हाजे कडेन एम बी बी एस जातलें आशिल्लें कांय ना हें म्हाका खबर ना पूण फार्मासी इज गूड आनी हांव जें करतां तातूंत म्हाका खूब खोशी मेळटा आनी इन्जॉय करून शिकतां सो म्हाका बरें दिसता आनी दोन वर्सां उरल्ल्यांत आता तीं दोन वर्सां कशीं वता आतां हीं पयलींचीं तरी दोन वर्सां खूब बरीं गेल्या आतां फुडलीं दोन वर्सां तशींच बरीं वतलीं आनी मागीर बरो जॉब गावलो की जालें